दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर कृष्ण नगर हजरत गंज चारबाग लालबाग पारां अमीनाबाद गोमती नगर सफ़ेदाबाग मुंशी पुलिया सेक्टर अठाराह